हा सरकार त केॾे इलाइक़े में बीमारियुनि जे लाइ सहिक्सी कए जागरत जो कार्यक्रमु रखंदी आहे ऐं हुन लाइ केंप बि रखंदी आहे जीअं त पाण हिकिड़ो

त भई पाण हिक ॿिए खां परे रहूं ऐं किथे पण अचूं वञूं त पंहिंजा हथ साबुण सां धोऊं ऐं सेनिटाइज़ कयूं ऐं हिक ॿिए खां पाण गॾिजऊं न ऐं गॾिजऊं त हिक ॿिए खे नमश्कार करे रहूं अहिड़ा केम्प आयोजन कया वञे ऐं इन खां पोइ हिकु हिकु इलाइक़े जे ॿाहिरि हिकु एंबुलंस बि रखी वञे ऐं सरकार सभिनि खे मुफ़्त में उन लाइ सुबुह शाम काड़ा बि पई ॾिए ऐं उन जे लाइ आंगड़वाड़ीअ जा कार्यकर्ता ऐं मास्तर मास्तरणाइयूं घर घर अची करे ऐं टीवीअ जे माध्यम सां केॾो न जागरूक्ता जो कार्य क्रम रखेयो वञे तंहिंजे करे पाड़ कोरोना जी हेॾी वॾी माहामारीअ वारे बीमारीअ मां बची सघियां आहियूं ऐं हुन जे लाइ हिकु हिकु घर में अची करे अख़बार में उन जा पेम्पलेट बि पया अचनि त हुन जे लाइ टीवीअ में कंहिं ई प्रोग्राम बि पया अचनि त हीअ कजे ऐं हीअ न कजे भई इहो न थिए हुन जे लाइ तव्हां काड़ा पीओ दवाऊं वठो ऐं हिक ॿिए खां परे रहो अहिड़ीअ तरह पाण खे हुन खां बचाइण जा केई कार्यक्रम पाण खे ॿुधाया वञे ऐं इहे ई जीअं जीअं जहिड़ी जहिड़ी बीमारी नई नई ईंदी आहे त उन जे बारे में सरकारु पाण खे ॾींहों ॾींहुं जीअं ईंदी वेंदी आहे इहा पाण खे जागरूत बि कंदी वेंदी आहे ऐं उन खां बचण लाइ छा कजे ऐं उहा बीमारी पाण खे थी थी वञे त उन खां छुटकारो वठण लाइ ऐं झटि उन मां निकरण लाइ छा कजे उन जे लाइ केॾा बि केम्प कंदी पई आहे